हमारे गाँव में जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी है क्योंकि हमारे गाँव के घर घर के सामने एक नाली बना हुआ है जिसमें जल बहते रहता है जिसमें हम लोग के यहाँ गंदगी कभी नहीं होती क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं इस नाली में कचरा रोकने के लिए एक जाली का प्रयोग किया गया है जिसमें कचरा रुक जाता है और जल बह जाता है और यहाँ पे गंदगी का कोई संभावना नहीं होता है जिससे मच्छर आदि प्रकार की कोई भी जीव पैदा नहीं हो पाते हैं और जो हमारे गाँव के बाहर एक बड़ा सा नाला बना हुआ जिसमें घर घर के नालियों का पानी उस नाले में जाता है और हमारे गाँव में स्वच्छ सुंदर और अच्छा गाँव है हमारा